बिहारमे शिक्षा बेबस्थाके सामने सीढ़ी दर सीढ़ी चुनौतिए भरल अछि कहल जाइ छै की ये गुरुकुल ये मदरसे कब होंगे उत्तीर्ण आ जितना फैला ज्ञान है उतना मन संकीर्ण जे ज्यों ज्यों सीढ़ी ऊपर बढ़ल जाइ छै तऽ ऊपरके समाद नीचाँ अबै छै तऽ ऊपरवला लोक स्वयँ ओकर दीवार भऽ जाइ छथिन कमसँ कम टाटो रहना चाही जे लोक हुलकि कऽ देख सकए जे ओहि कात की छै लेकिन ओ स्वयँ दीवारे भऽ जाइ छथिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लए प्रशिक्षित शिक्षकके अभाव सेहो छै गुणवत्तापूर्ण शिक्षाके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ओहो चाही एक बात आओर देखल जाइ छै कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक छै प्रशिक्षित शिक्षक छै भरपूर अनुदान छै लेकिन शिक्षकके क्लास जाइत बड डर जेना बच्चाके स्कूल जाइत डर तहिना टीचरके भी इसकुल जाइत बड डर होइ छै तऽ ई प्रवृतिक सुधार करब चाहे ओ प्रशिक्षित होइ ने होइ सभसँ पहिने शिक्षक प्रवृतिम सुधार करब बहुत आवश्यक छै जे ओ अपनाके शिक्षाके प्रति समर्पित करैत ब्च्चाके प्रति समर्पित करैत